हेल्ल' ओय र' र' र' दै दे हेल्ल' अ मा ए मावनोलाय हागौमोनहाय ओमफ्राय माबा दरमहाफोरखौलाय माबायदि होयो माथो ओरैनो मासआव माथो सात हाजार आद हाजार गाहाम बाल आया दालाय हनै सोब माबायानो दाम जाजोब्बायना बेबायदि एफा खमाव बोरै जानो दिन हाजिरायानो गैयाबाबो नङा दिनावनो टिनस' गाहाम हाजिरा जाबायबा दा मिलायनानै लानांसिगोनना आंबो मासाव मोननायखौ आय आय टिनस' हाजिराबा मासावलाय बेसेबां गोग्लैगोन बिदि सानलायनानै लानोसैदां आदै औ दाथ' नै आरो सोब बुस्थुआनो दाम जाजोब्बायना थिनस' खरि नङाबाबो जाया मासाव सय हाजार नौ हाजार नौ हाजार मासाव ओं बेसेबां आयौ खमद्राय जागोन दे दे होमबालाय मिलायनानै लानो हागोन दे आदै खामानिया आरो खामानियालाय मा माथो मावनांगौ

ए ए जा दे नोंसोर मिलायनानै होदो होमबालाय

औ आरो दे दे औ दे होमबालाय